आतां हे बोटी येयल्या म्हणल्यार आतां बोटीचेर जाता ना जाल्यार पयली होडयेचेर लोक नुस्तें धरताले करताले पयस पयसच्यान नुस्तें धरून हाडटाले होडयेचेरूच आणी होडयेचेरूच सगळो कारबार चलतालो आतां किदें आसा हें हेचे सगळे फायबरच्यो बोटी येयल्या आनी तेचेर बोटी नुस्तें धारप जाता आनी आतां चड नुस्तें मेळता पयलीं चडूच मेळटालें पूण पयलीं व्हडयेचें जाय नासलें जाता तितलें हाडटालें आनी आतां हें डबल तिबल हें बोटीचेर हें करता आनी नुस्तें घेवन येता बाजारांत